हम अगर दौड़ै छी सुबह आओर शाम तऽ हमरा शरीरके बहुत फायदामन्द होइए आओर हमर शरीर स्वस्थ रहैए जे हमसभ सभ सुबहकेँ उठैत छी दौड़ै छी एक्सरसाइजसभ करै छी तऽ हमरा शरीरकेँ बहुत रिलैक्स फील होइए अच्छा लगैए आओर सुबहकेँ उठलासँ दौड़ला धुपलासँ ने शरीरमे किछु कष्ट नहि होइ छै बहुत आरामदायक महसूस होइ छै शरीर हमेशा अच्छासँ बर्ताव करै छै अच्छा लगै छै साथमे अगर अहाँ साथमे सभ एक्सरसाइजसभ करियौ अहाँके कहिओ किछुके दिक्कत नहि हएत आओर सुबहकेँ देखबै तऽ हर इन्सान उठै छै दौड़ै छै धूपै छै एक्सरसाइजसभ करैत रहै छै सभ अपन अपन इएह दुआरे कि हमरा शरीरमे किछु दिक्कत नहि होय स्वस्थ रहय अच्छा रहय जे शरीर आगे चलकर हमरा कोइ दिक्कत नहि दए इएह लए हर इन्सान चाहै छै जे किछु कनि नहि कनि रनिंग कए ली एक्सरसाइज करी ताकि हमरा दिक्कत नहि हएत जे हम अभी जे हमर शरीर स्वस्थ यए अच्छा यए एहि सभके कारण जे हम सुबहकेँ उठै छी जे हम देखै छी जे दौड़लासँ बहुत चीज फायदामन्द होइए इएह लए हमहूँ उठै छी हमसभ भैआरी सभकेँ उठाबै छी आओर मम्मी पापासभ उठै छथि सभ उठैए जे जाइ छी सुबहकेँ रनिंग करय लेल दौड़य लेल धूपय लेल जे सभकेँ देखै छी जे मन स्वस्थ रहै छै अच्छा रहै छै नीक लगै छै आ शरीरमे कभी कोइ चीजके कष्ट नहि होइ छै दिक्कत नहि होइ छै जे आगे चलि कऽ कोइ चीज दिक्कत दय बोलयमे शरीरमे कोइ चीज नुकसान तऽ नहिए होइ छै सुबहकेँ उठलासँ शरीर फायदामन्द रहै छै दौड़लासँ तऽ आओर फायदामन्द होइ छै जे आदमी रनिंग करैत रहै छै से आओर बोलयमे तऽ आदमी सभकेँ होइ छै जे सुबहकेँ आदमीकेँ दिक्कत होइ छै उठयमे तऽ की करतै आदमीसभ अपन किछु रनिंग तऽ करयके छै जे शरीर बढ़िआँ बनाबयके छै तऽ अहाँकेँ मेहनत करय पड़त दौड़य पड़त धूपय पड़त घूमय पड़त फिरय पड़त एक्सरसाइज करैए पड़त एक दोसराके साथ जाइए पड़त अहाँके सभकिछु करैए पड़त ताहिके बाद जा कऽ जे अहाँके शरीरमे फूर्ति रहत कभी कोइ चीज दिक्कत नहि हएत मन मटाव नहि हएत मनमे कोइ दिक्कत नहि हएत शरीर कहिओ खराब नहि हएत आ मनमे किछु दिक्कत नहि हएत अहाँके एक्सरसाइजो करबै तऽ अहाँके शरीर तन्दरूस्त रहत बलवान रहत अच्छा रहत जे अहाँ आगे चलि कऽ नीक कए सकै छी अहाँके शरीरो साथ दएत अच्छा दएत नीक लगब अहाँ शरीरोके साथ अहाँ रहबै तऽ आओर अहूँके अच्छा लगत जे हम साथमे रहब घूमब फिरब सुबह शामकेँ सुबहकेँ जे प्राकृतिक हवा रहै छै बहै छै तऽ बहुत नीक फायदामन्द रहै छै शरीरके लिए ओहिमे इन्सान दौड़ै छै धूपै छै तऽ आओर फायदामन्द रहै छै सुबहकेँ पर्यावरण अच्छा निकलै छै वा हवा अच्छा निकलै छै सुबहकेँ हवा लगै छै शरीरमे तऽ नीक लगै छै फायदामन्द होइ छै जे आदमीसभके कोइ चीजके दिक्कत नहि दै छै अच्छा होइ छै इएह लए आदमीसभ चाहै छै हम सुबहकेँ उठी दौड़ी धूपी घूमी फिरी टहली चली बुली आओर जे आदमी नहि दौड़ि सकै छै तऽ ओ आदमी चलै छै टहलै छै बुलै छै आ जे आदमी दौड़ि सकै छै ओ खूब दौड़ै छै एक्सरसाइज करै छै आओर बहुतसँ काम करै छै जे जा कऽ दिक्कत नहि होइ आदमीसभ चाहै छै जे हमर शरीर अच्छा रहए हमहूँ चाहै छी हमहूँ उठै छी हमहुँ सुबहकेँ उठै छी जाइ छी दौड़ै छी धूपै छी घूमै छी फिरै छी साथमे हमर दोस्तोसभ जाइए ओहोसभ दौड़ैए धूपैए घूमैए फिरैए सभ एक्सरसाइजसभ करैत रहैए आ बहुत सभ फायदामन्द होइ छै दौड़लासँ शरीरमे कोइ चीजके दिक्कत नहि हएत नहि घुटना प्रॉब्लम हएत नहि कन्धा प्रॉब्लम हएत नहि पएरके प्रॉब्लम हएत नहि डाँड़के प्रॉब्लम हएत कोइ चीजके प्रॉब्लम नहि होइ छै अगर अहाँ चाहै छियै जे हमर शरीर नीक रहय नीकसँ चलय अहाँ सुबह दौड़ियौ धूपियौ सभकिछु करियौ आओर साथमे दौड़ धूप करलासँ कभी किछु दिक्कत नहि होइ छै अच्छा लगै छै आओर अच्छासँ राखबो करै छै जे आदमी जे दौड़ धूप करै छै देखै छियै ओकर शरीर बहुत अच्छा रहै छै आओर शरीरमे कोइ चीजके दिक्कत नहि होइ छै स्वस्थ रहै छै शरीर आ मनो स्वस्थ रहै छै सभकिछु अच्छा रहै छै दौड़ धूप करलासँ किएकि हर इन्सान चाहै छै कि हम दौड़ी धूपी घूमी फिरी अच्छासँ रही सभकिछु करी